मोब्लिबखौहाय चब्बिस घन्टायाव मोब्लिबनि मोननायाबो जोंहा बोथोर नायै बोथोरसो जेरै गरम बोथोर आरो गोजां बोथोर दङ दा गोजां बोथोराव जोंहा बारा मोब्लिबनि जेंनाया फैया मोब्लिबखौ फ्राय मोनोआनो नाथाय गोलोम बोथाराव मोब्लिबा पावार काथआ थांलाय फैलाय जायो जोङो चब्बिस घन्टायाव खमावबो जों बा घन्टासोया थांलाय फैलाय जायो मोब्लिबा आरो गरम बोथोराव हाय मोब्लिबनि थाखाय बांसिन खस्थ मोननाय जायो थानदा बोथोर निफ्राय गरम बोथोराव मोब्लिबाबो बांसिन थांलाय फैलाय जायो आरो गरम बोथोराव अखा हानाय बोथोर बा गरम बोथोराव हाय मोब्लिबा बांसिन थांलाय फैलाय जायो ओमफ्राय गरम बोथोरावबो जेरै जोङो गरम बार गुसु बार जानोबा बा जोङो लाइटनि थाखायबो जोंहा दिगदार जायो गरम बोथोराव नाथाय नुनो मोनो जे मोब्लिबा बारा पावार काथ जाया गोजां बोथोराव दा बिनि थाखाय गोजां बोथोराव बारा जेंना फैया नाथाय गोलोम बोथाराव पावार काथनि थाखाय बांसिन जोङो दिगदार मोनो